आङो अर्डार खालामनाय बे मोननै प्लेट चाउमिन चाउमिननि गेजेराव मोनसेल' प्लेट नांगौ बेनि थाखायनो आंनो दा चाउमिनखौ मोनसेल' प्लेट हरदो